आङो आथिं आखाइ साबाबो हायाबाबो आङो मोसौ लायो अमा दाउ लायो खस्त' मस्त'बाबो आदार होयो दाउनो अमानो हायाबाबो देहाफोरखौ लानानै आरो मोसौ लायो मोसौनोबो गांसो हायाबाबो आङो नागिरनानै हानानै होफैयो गैयि समाव हायाबाबो देहाफोरखौ बुद्रुनानै दा मा खालामनो आङो खुनुरखम बिदियावनो दंथ'यो खस्त'बाबो सोलिनांगौ बयहाबो संसार जानायाव बिदियालाय जाखायो दा संसार जानायाव न'खराव जुनार जुनेर लायाब्लानो संसार गैया संसार जाया लानांगौ दा मा खालामनो बोरायाबो मावनो हाला

बिहाबो देहायानो मोजां जाला मेगनफ्राबो बेराफारसे बारा नुवा दा ओंखायनो आंहा बांसिन खस्त' खालामनांगौ जायो